किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है लेकिन यह भी मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत तेजी से अपनी संस्कृती की परम्पराओं की युवा पीढ़ी का कुछ भी पालन नहीं करती है क्योंकि आजकल पहले के जमाने में लोग त्यौहार को सब साथ साथ मनाते थे आज के जमाने में नई युवा पीढ़ी के लोग सब अपने अपने अपने अपने अपने ही घर में मनाते हैं न किसी के घर जाना न किसी के घर आना ऐसी युवा पीढ़ी हो गई है पहले के जमाने में लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे सब साथ में त्यौहार मनाते थे लेकिन बड़ों का सम्मान करते थे अपने त्योहार मान सम्मान से पा आ अड़ोस पड़ोस के लोगों की सहायता करना चाहते थे लेकिन ऐसी परम्परा भी मूल से धीरे धीरे हमारे समाज से दूर होती जा रही है क्योंकि पहले के जमाने में लोग संस्कृति प्रथाओं युवा पीढ़ी प्रथाओं का पालन करती थी लेकिन नए जमाने की युवा पीढ़ी प्रथाओं का पालन नहीं करती है ना बड़े बुजुर्गों का कहना मानती है क्योंकि जिससे उसे उसे भी अन्जाम भुगतने के लिए तैयार है क्योंकि वह कहना मानने के लिए बिलकुल तैयार नहीं होती और इसके कारण वह अपनी बड़ों की बात एक भी नहीं मानती है